पयलीं पयलीं म्हाका विणपाक बी अशी आवड बी नाहली मागीर म्हाका आईन कितें म्हटल्यार सकाळच्या इस्कोलाक वयता न्हू सांजच्यान मागीर तिनांक अर्डिजांक सुमार येतालें आनी मागीर जेवन बी मागीर आमी क्लासीक वयताली आयीन म्हाका मागीर क्लासीक घातलें सांजचे क्लासीक चल म्हणून तिनांक सुमार मागीर आमी वयताली क्लासीक सगळीं जाणा फ्रेंडा मेळोन मागीर पांचांक सोडटाली आमकां थंय मागीर पयलीं पयलीं आमकां क्लासीक बेजार येतालो मागीर मागीर मागीर मागीर आमकां फ्रेंडाय जाली न्हू आमी सगळीं जाणां आनी मेळोन मागीर आमी बरीं अशीं शिकपाक लागलीं मागीर टिचर बीन आमकां विणपाक ब्लावज शिंवपाक हे करपाक बी हें केलें मागीर आई खातिरूत हांव हें करपाक पावलें विणपाक शिंवपाक कपडे बी शिंवपाक अशें बी आई खातीर हांव क्लासीक बी पावलें नाल्यार हांव घराक बसतां आशिल्लें आई खातीर हें जालें